جی ہاں فن اور دستکاری سماجی و معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں خاص طور پر پسماندہ طبقات کے لیے بہار جیسے ریاست میں جہاں کئی طبقے معاش لحاظ سے کمزور ہیں وہاں ہنر اور دستکاری ذریعہ معاش کا معاشر ذریعہ بنتے ہیں مدھبنی پینٹنگس سوجنی کڑھائی اور لکڑی یا مٹی کا کام بہار کی مشہور دستکاریاں ہیں جن سے ہزاروں لوگ روزگار پاتے ہیں فن صرف ثقافتی ورشہ ہی نہیں بلکہ آمدنی کا ذریعہ بھی ہے خاتین دلت اور دیگر پسماندہ گروا ان ہندوؤں کے ذریعے خود کفیل بنتے جا رہے ہیں حکومت اور این جی اوس کی مدد سے انہیں تربیت مالی امداد اور مارکیٹ تک رسائی ملتی ہے یہ دستکاریاں نا صرف مقامی بلکہ منڈیوں تک پہنچ رہی ہے جس سے ان فنکاروں کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے ساتھ ہی ان کی عزت شناخت اور سماجی مقام میں بھی بہتری آئی ہے فن اور دستکاری صرف خوبصورتی نہیں بلکہ مواقع ترقی اور خود اعتمادی کی کنونجی ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو معاشی طور پر پیچھے ہیں